जेकि हमर बाइक्ट्रमे पेट्रोल बहुतेक दाममे बिकै छै आइके डेटमे जे छै हम बाइकके बिना पहिले जे छलै हम पचास साठि रुपैआके पेट्रोल डलबै छलियै आब जे एहन बढ़ऽ लगलै दाम जे जे हमरा अपन बाइकन पर असर पड़ल छै जेकि हम कतौ बाइक से निकालै छियै सोचि समैझ कऽ हम निकालै छियै जेकि हमर पेट्रोलमे जे जे इंजन इंधन छथिन ओ बेसी उपयोग जे हमर गाड़ी छियै ओ बेसी पेट्रोल खाइ छै जेकि हम अकरा लेल हम अपन जे छै जतबए बिजनेस छै ओहिमेहक पैसा रहै छथि ओतबए कए हम निकालै छियै जेकि हानिकारक छियै एकर उपयोग केनाइ इंधनके बेसी से बेसी अगर पेट्रोल हम नहि देबै तऽ ओहिमे हानिकारक रहतै इंधन मे जेकि हमर खराब भऽ सकैत छै गाड़ी तैॅं हम बहुतेक जे छै आनऽ कए असल फसलके जे छै बाइकिंग अड़ोस पड़ोसके जे छै हम ओकर लऽ लै छियै अपन गाड़ीमे जादा पेट्रोल खाइ छै हमर